मिगी रुट्टी बनाने दा शौक पैह्लें दा गै निक्के होंदे दा गै निक्के होंदे गै अस मतलब कि रुट्टी बगैरा बनांदे हे मम्मा साढ़ै बनांदे हे ते सानूं दिक्खी दिक्खी होंदा हा भला

इ'यां बना दे ऐ सनूं फिर उसी मम्मा गी दिक्खी दिक्खी साढ़ा इंटरस्ट होएआ कुक कुकिंग च फिर असें खाना बनाना स्टार्ट कीता थोह्ड़ा बहुत फिर बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें स अच्छी बी ठीक ऐ कुकिंग सानूं करनी चाहिदी क्योंकि ठीक ऐ साढ़ा इक प्रोफैशन ऐ शुरू दा साढ़ी जेह्ड़ी इद्धरा दी इंडियन जेह्ड़ियां औरतां न साढ़े इद्धरा दियां शुरू दा उंदा कम्म इ'यै कुकिंग बनाओ कुकिंग करो अच्छे अच्छे रुट्टी बनाओ खलाओ घर आह्लें गी जेह्दे कन्नै ओह् बी खुश होऐ ते तुस बी खुश होवो साढ़े इद्धर कुड़ियें गी मन्नेआ जंदा ऐ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा मन्नेआ जांदा क्योंकि अन्न ई ऐ इक जेह्ड़ा सानूं जीवन दिंदा अन्न नेईं ते हैनी कुछ बी अन्न नेईं खाह्गे ते जींदा कि'यां रौह्ना

रुट्टी बी बड़ी तरीके दी होंदी ऐ मेरी फेवरेट डिश ऐ जेह्ड़ा मि बनान्नी होन्नी जेह्ड़ा मिगी शैल लगदा बनाना ओह् ऐ ओह् ऐ मैगी मैगी बनाना मिगी बड़ा पसंद ऐ कन्नै मिगी ओह् हलवा हलवा बनाना पसंद ऐ दाल चौल बड़ा पसंद ऐ राजमांह् चौल पसंद ऐ सब किश पसंद ऐ बनाना बी ते खाना बी ते कन्नै खलाना बी कुकिंग मेरी हाबी ऐ अच्छा लगदा मि कुकिंग करना क्योंकि इक कुकिंग गै इक रुट्टी गै जेह्दी बजह कन्नै असें कुसा दा बी दिल जित्ती सकने अगर अच्छा खाना बनागे ते अगला बंदा बी खुश होना तुसें बी खुश होना उ'नेंगी दिक्खियै ते शैल होंदा ते कन्नै जेह्ड़ी चीज अस घर बनाह्गे ओह् हैल्दी होनी अच्छी होनी ओह् क्योंकि असें पूरे स्वच्छता दा ध्यान रक्खे दा होना उत्थें कोई गंदगी नेईं होंदी जेह्ड़ी बाह्रै दियां चीज़ां होंदियां ओह् गंदियां होंदियां ते ओह् सानूं नेईं खानियां चाहिदियां बाह्र दी चीजां नेईं खानियां चाहिदियां ते घरा दी चीजां गै ज्यादा खनियां चाहिदियां आहो ते जियां बाह्र जाह्गे तुसें कुतै बी जाह्गे गंदी चीजां बनांदे कोई मतलब केह् होंदा ओह् निं हाइजीनिक दा ध्यान निं रखदे गंदे गंदे दिखदे शैल निं करदे ओह् बिल्कुल बी गंदियां चीजां बनांदे ते फिर उ'नेंगी दिक्खियै फिर घर आइयै बमार होई जन्ने होन्ने अस एह्दे कोला बैटर ऐ घर गै रुट्टी बनाओ क्योंकि घर सफाई दा ध्यान बी होंदा आपूं पता कि बंदा केह् बना दा असें सफाई बाह्र दिक्खो कोई सब्जियां धोंदे नेईं किश निं उत्थुआं चुक्कियै नेईं उ'नें धोना नेईं किश मक्खियां उप्पर बैठा दियां होंदियां इं'यां बनाई ओड़दे इ'यां करी ओड़दे ते इ'यां करदे रौंह्दे सानूं बाह्र दी चीजां ओह् नेईं खानी चाहिदियां अवाइड करनी चाहिदियां गंदियां होंदियां ओह् ते घर दी चीजां ज्यादा खा करो हैल्दी होंदियां ओह्दी बजह कन्नै साढ़ी हैल्थ बी ठीक रौंह्दी तुस दिक्खा ने अज्जकल किन्नियां बमारियां आवा दियां कुसा दा ब्लड प्रैशर ज्यादा ते कुसा दा शुगर जा जादा कुसा दी घट्ट ओह्दी बजह कन्नै बड़ी जादा बमारियां बना दियां एह् सारियां एह् बाह्र खाने कोला होई दियां एह् ते घर दा खाना बनाना चाहिदा कन्नै खाना चाहिदा क्योंकि घर दा खाना गै जेह्ड़ा ठीक होंदा साढ़ी हैल्थ आस्तै क्योंकि सानूं पता कि असें कियां बनाए दा असें साफ सफाई दा ध्यान रक्खे दा ऐ क्योंकि बाह्र दा जेह्ड़ा खाना होंदा उत्थै हैनी रखदे ध्यान ओह् खाने दा घर च सफाई दा ध्यान होंदा ना ध्यान होंदा ते घर सानू पता कि असें कियां चीज़ बनाई दी ऐ सफाई दा पूरा ध्यान रक्खे दा होंदा ऐ जियां अस दिक्खियै गै लैओ घर तुसें दिक्खओ कदें जेह्ड़ा बंदा बाह्र दियां चीजां नेईं ना खंदा ओह् ठीक रौंह्दा हैल्थी होंदा ओह् हैल्दी होंदा ते जेह्ड़े बाह्र दी चीजां खंदे उ'दा कुसा दा मुट्टे होई गेदे होंदे ओह् उ'नेंगी किन्नियां ते बमारियां लग्गी दियां होंदियां हर इक चीज़ इन्ना ज्यादा होंदा उ'नेंगी इन्ने जादा मोट्टे होई गेदे होंदे नेईं उंदे कोला चलोंदा ते नेईं किश एह्दे कोला बैटर एह् ऐ घरा दा गै खाना बनाओ ते खाओ जेह्दे कन्नै थुहानूं जेह्दे कन्नै तुस ठीक रवो

घर दी रुट्टी शैल होंदी ते जेल्लै रुट्टी बनानी ते पैह्लें सारियां चीज़ां दिक्खी लैनियां शैल न पैह्लें सब चीजां धोई धाइयै दिक्खनियां शैल न भला सारियां चीजां धोई धाइयै फिर इयै करना फिर इयै बनानी होंदी ते जेह्ड़ी मेरी फेवरेट डिश ऐ ओह् ऐ राजमांह् चौल राजमांह् कियां बनांदे सारें कोला पैह्लें ते राजमांह् पानी पाना पैह्लें कुक्करा च फिर पायना ओह् राजमांह् फिर थोह्ड़ा हारा नमक पाई ओड़ना ओह्दी बजह कन्नै फिर मतलब के पाई ओड़ना ओह्दे च कुक्कर कुक्करै च पाना ते सीटी लोआनी नमक तां थोह्ड़ा हारा पाना क्योंकि राजमांह् गी गलने गी हैल्प होनी ओह्दे कन्नै जल्दी गली जानी राजमांह् ते फिर अस फिर बिच्च ओह् पाना फिर असें लाना जेल्लै होई जाह्ग उब्बली जाह्ग फिर असें लाना तड़का तड़की च पैह्लें सुट्टना असें तेल तेल थोह्ड़ा सुट्टना ज्यादा सुट्टना क्योकि तेल बी साढ़े हैल्थ आस्तै ठीक निं होंदा ना थोह्ड़ा तेल सुट्टना ज्यादा निं पाना तेल च तेल च सारें कोला पैह्लें सुट्टना जीरा फिर जेह्ड़ा तुसें चीज पाई सकने थोम बगैरा जो च तुस नेईं खन्ने होन्ने ते नेईं पाना राई बगैरा पाई लैनी ते फिर ओह् पाना प्याज पाना प्याज पाह्गे ते दिक्खना कि किन्ना ओह् होएआ हरा हरा जेल्लै थोह्ड़ा थोह्ड़ा ब्राउन होई जा ते फिरी करना ओह् पाना ओह्दे च ब्राउन होई जाह्ग ते फिर ओह्दे च पाई ओड़ने टमाटर टमाटर पाई ओड़ो जिसलै ते फिर टमाटर च पाना नमक नमक तां पाना टमाटर गली जंदा नमक कन्नै फिर बिच्चा फिर बिच्च मर्चां पानियां फिर बिच्च जेह्ड़ा बी तुसें मसाला बगैरा पान्ने होन्ने ओह् पाना जेह्ड़ा ओह् पाना फिर करना ओह् पाई पुइयै ते फिर बिच्च तुसें मतलब कि जे तुस देहीं पाना चाह्न्ने पाई सकने तुस देहीं पाना फिर बिच्च गर्म मसाला पाना फिर बिच्च राजमांह् पाई देने राजमांह् पाने राजमांह् पाई ओड़ने फिर बिच्च फिर उसी गड़काना शैल करियै गड़काना फिर उप्परा सुट्टना गर्म मसाला गर्म मसाला सुट्टियै फिर उ'नेंगी गड़कन देना गड़कन देना जिन्ने चिर गड़कग उन्ना ठीक ऐ जेल्लै गड़की जाङन ओह् पूरा गै फिर मतलब कि राजमांह् बनी जाने

राजमांह् राजमांहे गै सारे कोला शैल ऐ कन्नै दूए नंबर जेह्ड़ी मेरी फेवरेट ऐ ओह् ऐ ओह्ड़ा भिंडी भिंडी कियां बनांदे सारें कोला पैह्लें भिंडियें गी साफ करियै धोना फिर साफ करियै सकानियां फिर उ'नेंगी कट्टना फिर ओह्दे च पाना ओह् फिर बिच्च फिर उ'नेंगी कट्टना लम्बी लम्बी चीरनियां शैल लम्बी लम्बी चीरनियां ते फिर करना ओह् फिर बिच्च पाना तुस अपना ओह् तेल पाना तेल बिच्च फिर ओह् पानियां तेल तेल बिच्च पानियां जेह्ड़ा गंढा प्याज पाना ओह् पाई सकने तुसें फिर बिच्च भिंडियां सुट्टी ओड़नियां शैल करियै भंडिया पाई ओड़नियां बिच्च फिर फिर उ'नें भिंडियें गी होन देना थोह्ड़े चिर राड़ लग्गन देनी मतलब भिंडियां बनी जान ते छड्डी ओड़ना फिर जेह्ड़ी मेरी त्री नंबर फेवरेट ऐ ओह् ऐ मटर पनीर सारें कोला पैह्लें ते कड़ाही लैनी उस में ओह्दे च पाना तेल फिर पनीर ऐ पनीर गी पैह्लें कट्टना घर दा पनीर होआ ते शैल ऐ घरा दा पनीर होना चाहिदा घरै दा पनीर होऐ ते शैल ऐ घर दा पनीर शैल होंदा हैल्थी होंदा बाह्र दा पनीर इ'यां गंदे गंदे बिच्च पता निं केह् केह् पाए दा होंदा ओह्दे बने दा होंदा शैल होंदा ओह् ते फिर बिच्च सारें कोला पैह्लें पाना पैह्लें असें उसी फ्राई करी लैना पनीर गी फ्राई करी लैना ते फिर फ्राई करियै फिर कड्ढी लैना फ्राई करियै फिर बिच्च जेह्ड़ा बी गंढा प्याज थोम बगैरा जो बी पाना ओह् पाई लैना शैल करियै उसी धीमी आंच पर पकाना थोह्ड़े चिर जिन्ने चिर पकाई सकदे उन्ने चिर पकाना जेल्लै पक्की जाह्ग जेल्लै पक्की जाह्ग ते फिर लैओ थोह्ड़े थोह्ड़े लाल जां टमाटर बगैरा पक्की जाह्ग फिर बिच्च थोह्ड़ा हारा लून पाना लून तां पाना कि थोह्ड़ा टमाटर गली जाह्ग फिर बिच्च ओह्दे बिच्च गै अहें थोह्ड़े मटर सुट्टी ओड़ने मटर सुट्टने मटर गली जाह्ग भला तां जेल्लै मटर गली गे थोह्ड़े थोह्ड़े टाइम लग्गना उ'नेंगी जे नेईं गले बिच्च थोह्ड़ाा पानी पाना फिर उ'नें गलाना थोह्ड़े चिर कोई दस पंदरां मैंट्ट तक गलाना ते जेल्लै गली जाह्ग फिर बिच्च ओह् पाना गली जाह्ग दे बिच्च टमाटर गली जाह्ग ते बिच्च फिर असें पाना ओह् पनीर सुट्टी ओड़ना पनीर गी फ्राई करना फिर बिच्च जेह्ड़ा बी मसाला बगैरा होग ओह् पाना जेह्ड़ा बी तुस यूज़ करने होन्ने ओह् मसाला पाना फिर बनी जाना ओह् अगर तुसें सोचा न कि असें जे में अपने कुकिंग गी अपना प्रोफैशन बनाना चांह्दी मेरी फैमली दा केह् रिएक्शन हो मेरी फैमली इन्ना खुश होना कि मेरी कुड़ी सारें कोला पैह्लें ते जे में ओह् खोह्लगी ते मिगी इत्थें पूरी सफाई दा ध्यान रक्खना क्योंकि में में बाह्र दिक्खे दा लोक बड़ा गंदे मतलब कि अच्छा कम्म हैनी करदे ऐ गंदा कम्म करदे ऐ ओह्दी बजह कन्नै बड़ियां जादा बमारियां आ दियां सारें कोला पैह्लें ते मिगी पूरी सफाई दा उत्थै बिल्कुल पूरा ध्यान रक्खना ऐ ते जेह्ड़ी कोई उत्थै पूरी सफाई दा ध्यान रक्खनी जित्थै बी में अपनी दकान बगैरा खोह्लगी अगर में एह्कड़े प्रोफैशन च जाना चांह् हाबी कुसा दा कोई ओह् निं ऐ ओह्दे च कुसा दा किश निं आक्खना मि फुली सपोर्ट ऐ घरै दी में पूरा करी सकदी ऐ फुल्ल सपोर्ट ऐ घरै दी मिगी कोई ओह् निं ऐ ते कन्नै जेल्लै मतलब कि लोक लोकें गी पता लगगा भला हां एह् कुड़ी करा दी कम्म ते लोकें बी आना भला शैल कम्म करदी ऐ एह् ते फिर मेरे कोल गै आना ऐ ओह् करना ऐ

फिर जेह्ड़ा